ग्रह आदार योजना गोंय सरकारान ही योजना बायलां खातीर केल्या जी घरा कडेन आसता तांकां म्हयन्या म्हयन्याक देड हजार रुपया येता तो देड हजार त्या बायलांक खूब आदाराक पडटा ज्यो कामाक वसना तांकां हो हे हो देड हजार खूब उपयोगाचो लाडली लक्ष्मी चलयां खातीर जी ज्यो ज्यो चलयो अठरा वर्सां वयर आसा तांकां तांकां तांकां लागून ही येवजण आसा लग्नाचो तेल दाखयल्या उपरांत तांकां एक लाख रुपया मेळटा तशेंच आनी एक येवजण जाणटेल्या खातीर गो गोवा गोवोरमेंटान दवरल्या तांकां दोन हजार रुपया मेळटा तें तांकां खूब आदाराक पडटा